ऐं असां रोटीअ जो बि थोरो सिखंदा आहियूं कुझु बि असांखे सिखणो हूंदो आहे असां सभु सिखंदा कंदा आहियूं उन मां असांखे गुरू जा भॼन सब कुझु उन ध्यानु ईंदो आहे नओ नओ सुख मिलंदो आहे पर ॿार अॼुकल्ह गेमूं खेॾण वेही था रहनि पिया त पोइ थोरी देरि ई मोबाइल ॾियनि था थोरो असां यूस कयूं था पिया ऐं थोरो नओ नओ सिखऊं था पिया ॿिंयो त बसि इहो ई आहे वाहे ऐ वाहे गुरू